जी हाँ मैं आप को पी एम पोषण योजना के बारे बताना चाहूँगी पी एम पो पी एम पोषण जो योजना है यह बच्चों को कुपोषण का शिकार होने से बचाने के लिए है अभी बीच मे कोविड के दौरान पर ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे बच्चे कुपोषित की श्रेणी मे आ रहे थे और उन्हें कुपोषण का सामना करना पड़ रहा था और कुछ बच्चो की कुपोषण से मृत्यु भी हो गई है उनका विकास और वृद्धि रुक गया है तो इसलिए इन्होंने एक योजना चलाई बच्चों को जब पहले मिड डे मील भोजन मिलता था उसको प्राथमिक स्तर पर इनने चलाया और सभी बच्चों को पौष्टिक दूध और खाना दोपहर में दिया जाता है प्राथमिक कक्षा के इससे बच्चे कुपोषित भी नही रहते है और इनका पढ़ाई में मन भी लगता है इससे कुछ गरीब बच्चे क्या है स्कूल नहीं जाते थे लेकिन खाना मिलेगा वहाँ हमको इसलिए उन्होंने स्कूल की ओर कदम बढ़ाया और आज वो अच्छी शिक्षा की ओर है तो यह योजना मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी और इनने जो है गर्भवती माताओं को भी दली दलिया के साथ मे पूरा पोषण आहार देने की जो योजना बनाई वे भी हमें बहुत अच्छी लगती है